हँ प्रणाम बोलू किए अथी वार्ड सदस्य नहि करबेलक यऽ लिस्ट नहि बनेलक यऽ अहाँ सबके अच्छा ठीक छै तऽ अहाँ सबकिछु लए कऽ हमरा कतऽ हम बना देै छी अहाँके शौचालय भी मिल जेतै और इन्दिरा आवासमे भी नाम दए देब आइ वला जे हेतै ने तऽ ओहिमे अहाँके हम नाम दए देब सब कागज पत्तर लए कऽ आबू

कए अते कएटा आदमी छै छुटल ओने सबके कही देबै तऽ आधार कार्ड पासबुक सबके फोटो कॉपी कए कऽ लए कऽ अयतै सबके करबा देबै ओ कहियौ तऽ एत्ते दिक्कत काटि रहल छियै सबके भए रहल छै अहाँ सबके अखैन तक नहि मिलल यऽ अहाँ सब किए सरकारी लाभ लैमे पिछाँ भए जाइ छियै किया नहि हर चीजमे लोक आगाँ रहै छै आब तऽ सब रहै छै सरकारी कामके आगाँ अहाँ पाछु भए जाइ छियै तऽ हम तऽ छी ने अहाँके नजदीकमे अहाँ आबू ने हमरा लग हमरा लग तऽ आबि कऽ बोलतियै ने एतेक लोकके दए चुकलियै अहाँ सब किए पिछाँ रहलियै आबु तऽ अहुँके दए दै छी हँ हँ एकदम निश्चित भए जेतै तऽ वहए छुटल बढ़ल सबके तऽ आब खोजै छियै बहुत आदमीके करीब करीब मिलिये गेलै आब अखन शुरुए हेतै काम एते दिनसँ तऽ बन्द रहै आब शुरू हेतै फेर तब अहुँके करबा देब आओर जे सब छुटल यऽ ने सबके कहि देबै आबै लए सबके करबाए देबै आओर कोनो दिक्कत आओर कोनो दिक्कत नहि नहि यऽ ओ अच्छा एहि बेरा पक्काके मकान बनि जायत अहाँके आओर सब आओर कोनो दिक्कत आँय ठीक छै सब सब काम भए जेतै शौचालय भी भए जाएत इन्दिरा आवास भी मिल जेतै चिन्ता करैके बात नहि छै सब भए जाएत बुझलियै कोनो दिक्कत नहि